हिन्दी भाषा हम लोग बहुत पसन्द करते हैं हिन्दी भाषा हम लोग को हर हर माने में अच्छी लगती है हिन्दी भाषा में चाहे जहाँ जाओ जैसे बंगाल केरल और आगे जाओ तो हम लोग की भाषा वहाँ के लोग नहीं समझ पाते हैं उन लोग की भाषा हम लोग नहीं समझ पाते हैं छोटे छोटे बच्चे को अब हिन्दी पसन्द नहीं आती है उनके माँ बाप सोचते हैं कि अपने बच्चे को इंग्लिश पढ़ाना सिखाएँ पर हम लोग को हिन्दी भाषा हर प्रयोग में अच्छी लगती है चाहे जहाँ पर जाओ हिन्दी बोलना आता है तो हर चीज़ सही है इंग्लिस हर जगह पर नहीं काम देती है इंग्लिश तो अब छोटे छोटे बच्चे ही बोलना सीखते हैं हम लोग को तो हर माने में हिन्दी ही अच्छी लगती है हम लोग सोचते हैं कि हिन्दी हर हर दिमाग़ से काम हर दिमाग़ से हिन्दी चलाएं तो हर दिमाग़ काम देता है हम लोग हिन्दी ही हर माने में अच्छी लगती है चाहे जहाँ पर जाओ बंगाल और चाहे जहाँ वग़ैरह जाओ वहाँ पर हिन्दी अगर आती है तो हम लोग को बोलना ही अच्छा लगता है इंग्लिस तो अबके ओथे पर छोटे छोटे बच्चे को ही आती है हम लोग को तो इंग्लिश नहीं बोलना आता है हम लोग को हिन्दी ही पसन्द है हम लोग सोचते हैं कि हिन्दी पढ़ने से हम लोग को फायदा है हम लोग हर जगह पर जाएँ चाहे चाहे जो भाषा बोलें हम लोग भी भाषा बोल लें हम लोग को हिन्दी बहुत अच्छी लगती है इंग्लिस हम लोग को बोलना ही नहीं आता है हम लोग चाहते हैं कि हिन्दी में हम लोग आगे बढ़ें छोटे छोटे बच्चे को इंग्लिस बोलना आता है छोटे छोटे बच्चों को मम्मी पापा सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को इंग्लिस ही बोलना सिखाएँ पर हमारे लोग के उत उठे में हिन्दी ही फ़ायदा है हम लोग हिन्दी ही बोलना चाहते हैं